जिमाचे खुबशे बॅनिफिट्स आसात तर म्हाजी जिवा जिमाची सुरवात म्हळ्ळ्यार अशीच फोकाणान जाल्ली एक दीस हांव घरा कडेन असोच म्हाजे टुवॅल्ताचे बोर्ड्स जाल्या म्हणटकी बेकार बसून आशिल्लो तेन्ना म्हज्या फ्रँडान म्हाका कॉल मारलो आनी म्हटलो म्हटलें की तूं जिमांत यो आमी थंय वसोन टायमपास करुया म्हुणून तर असेंच टायमपास करता करता केन्ना इतले म्हयने जाले कांयच कळ्ळें ना तर टायमपासान हांव पयलीं सुकलेलो बोमील आसलो दोगांयनी बोमील आसले केन्ना आमी धा किलो वेट गेन केलो आमकां कांयच कळ्ळें ना तर जीम जिमाचे खुबशे बॅनिफिट्स आसात जिमात गेलो जाल्या तुजो मँटल प्रॅशर तशेंच फिजिकल हॅल्त खूब बरें उरता जिमात गेल्यार तुका कसलेंच टँशन वा कसलीच हुच हुसको वा कसलेस मँटल प्रॉब्लम कशें कांयच जायना तर हांव म्हाज्या जिमाक वच्चे पयली खूब कितें दुसरे कामां करतालो म्हटल्यार मॉडलींग आनी एक्टींग तशें पूण तें सोडून जेन्ना हांवें जीम तितूंत म्हाका कांय व्हडलेशें सक्सॅस मेळूंक ना म्हुणून हांवेन जिमात जॉयन केला तेंय फकाणान पूण जिमात जेन्ना आंय पावर लिफ्टींग स्टार्ट केलें तितूत म्हाका खूब यश मेळिल्लो आसा जिमात गेल्यार खूब खुबशे बॅनिफिट्स आसात बॅनिफिट्स म्हळ्यार तुक तुका मोटो जावपाक जाय जाल्यार तुमी जिमाक वसूं येता जिमाक गेल्या तुका वेट गेन करूंक एक प्रोत्साहन अशें मेळटा तशेंच तुका वेट उणो करूंक जाय जाल्यारूय तुवें जिमाक वसपाचें कारण तुका थंय वेट लॅस करुंकूय प्रोत्साहन मेळटा तशेंच तुका तुजें फिजिकल हॅल्त बरें आनी घट दवरपाक प्रोत्साहन मेळटा त जिमांत वेगवेगळे एक्सर्सायज करतात वेगवेगळे मसलाक वेगवेगळो एक्सर्सायज करचो पडटा तर जिमाचे फकत मानसिकच न्हय पूण फि जिमांत फकत फिजिकलच न्हय पूण मँटलूय खूब बॅनिफिट्स आसात